ग्रामीण क्षेत्रके जे खेल छै ओ बहुत ही विकसित नहि छै आओर शहरी शहरके जे खेल छै ओ बहुत बहुत चीजमे विकसित छै जेना शहरमे जे छै ग्रामीण क्षेत्रमे जे छै से लड़कासब महत्व नहि दै छै या फेर कोनो भी बच्चा ज्यादा कोनो भी खेलके महत्व नहि दै छै ओकरा मजाकके तौरपर लऽ लै छै आओर शहरी क्षेत्रमे जे छै से लड़कासब या फेर लड़कीसब बहुत ही ओकरा सीरियस रूपसँ लै छै आओर खेलै छै टाइम टाइमली खेलै छै आओर वएह शहरी क्षेत्र ग्रामीण क्षेत्रके अपेक्षा शहरी क्षेत्रके बच्चा ही इस्टेट लेवल इस्टेट लेवल ओकर ओकर बाद जे छै इस्टेट लेवलसँ आगाँ नेशनल इन्टरनेशनल ओहिसब लेवलपर खेल पाबै छै इएह कारण छिए महत्व खेलके महत्व नहि दैके ई कारण छिए जे ग्रामीण क्षेत्रके बच्चा आगाँ नहि जा पाबै छै